मधुबनी जिला ऐतिहासिक रूपसँ एकटा अलग महत्व रखैत अछि मधुबनी जिलाके स्थापना उनैस सओ एकासी ईसवीमे दरभङ्गा जिलासँ भेल अछि मधुबनी जिलामे बहुत रास ऐतिहासिक जगह सेहो अछि आओर एतौका मिथिला पेन्टिङ्ग एकटा ऐतिहासिक कला छी जाहिमे एकटा अरिपन कला सेहो अछि एतहु बहुत लोक महापुरुषसब सेहो जनमलथि जेना अयाची मिश्र मण्डन मिश्र कालिदास कियाकि ई प्रसिद्ध जन्मस्थली सेहो छी एहि जिलामे बहुत पौराणिक समयसँ बहुत राजा अपन राजधानी सेहो बनौने रहथि जकर एकटा एखन राजनगर पैलेस उदाहरण अछि हमरा अहाँके सामनेमे मधुबनी जिला खासकऽ एतौका जे मैथिली गीत नादक लेल सेहो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र अछि एतौका जे कुटीर उद्योग आओर लघु उद्योग खासकऽ कऽ एहिमे सिक्की कला सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि एतौका महिला लोकनि अपन घरमे एहि कलाके एकटा उच्च स्तर तक पहुँचेलथि हँ तहिना मिथिला पेन्टिङ्ग सेहो आइ मधुबनी जिलासँ निकलिकऽ विश्वमे विभिन्न क्षेत्र तक फैल चुकल अछि